میرا پہلا فون موٹورولا تھا اور تقریباً چودہ سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے اس وقت اتنی زیادہ فون کی ڈیمانڈ نہیں تھی اور نہ ہی نا نئی ٹیکنالوجی سے لوگ وابستہ تھے میرا پہلا اسمارٹ فون تھا نوکیا اس کے بعد سے اتنی زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں کہ پہلے دو جی بی لوگ استعمال پورے مہینے کرتے تھے اور آج کل ایک دن میں بھی دو جی بی ڈاٹا کم پڑتا ہے